हमारी हमारी भारतीय वेशभूषा है संस्कृति है हिंदी है और हमारे राजस्थान की ओर भारत की संस्कृति और वेशभूषा सब भारत में संस्कृतिक परम्पराएं हिंदी से है और उनको मान्यता भी मिली हैं और हमारे भारत में अलग अलग धर्म है फिर भी हमारी एकता हैं हम एक हैं और एकता है हमारे भारतवासी में इसलिए हम भारत अलग हैं और भारत में संस्कृति भारत की एक धर्म सब साथ में और भारतीय एकता ही भारत की संस्कृति है इसलिए हमारा भारत सबसे अलग हैं और भारत में सब सब समूह के लोग साथ रहते हैं उसमें प्रेम भाव बना रहता है और भारत एक भारत और बहुत ही अच्छा देश है हमारा भारत में अनेकता में अनेकता में एकता है